औ हेलौ हाथाय सादों ए हाथाय सादों आरो

औ सारनो देखायग्रोदो बे सारनो जोंनि बे दास सारनो देखायग्रोदो

दास सारनो देखायग्रोदो दास सारनो देखायबानो हा मालानिफ्रायथो सायामोन गेसाव

दे दा सारा फैथ'याखै सार फैबाथाय सारनो देखायबानो जाबाय टिकिट दानखादो सारनि खयथासोयाव माने दसथासोयाव लोगो मोनगोन दसथा सोयाव फैदो औ फैनानै टिकिट कावनटारयाव टिकिट दानदो टिकिट दाननानै बे सोरजों नायजानो होनबा ए दास सारजों नायजानो हाथाय सादों होनबानो आं दंखायो दे आं आं दंखायोना औ आं थाखायो आं थाखायो सारजोंनो थाखायो फैबानो जायो जायखिजाया नोङो फैदो दालाय आथथा सोल' जादों दा फैदो फैनानैहाय सारनाव टिकिट कावनटारयाव दानबानो जाबाय दाननानै देखायदो सारनो देखायबानो सारा मा मा खालामनांगौ खोनथाहरजोबगोन नोंना हाथाया गेसाव जाबाय बा बख'सिगोन बख'जाथावनाबा बख'सिगोन आरो बख'जाथावना नङाबा फ्लाष्टार होनानैनो दोनोबा फ्लाष्टार होसिगोन बे सारा फुथिं होनानै औ फ्लाष्टार फुथिं औ थाखायाथ' थाखायाथ' हेलौ औ औ थाखायाथ' जों मिनथिला सारासो मोनथियो दा औ दे जायखिजाया नों हाथाय सानायखौ देखायफैबानो जाबाय

औ औ औ बांद्राय लाया जोंना सारा बांद्राय लाया लानायालाय औ बे हाथाय गाज्रि जाबाय बा हाथायखौ लानानै माबा लाब जायाना हाथाय गाज्रिखाखौ दा गारखादो नङाबा आरो आलदायाव इनफेकसन जायोबा आलदायाबो गाज्रि जागोन

औ औ दे आं दंखायो दे होनबालाय औ दे औ दे होनबा औ औ औ आं सारजोंनो थांखायो थाखायो नालाय औ दे औ दे होनबा दोनथ'सै दे होनबा होनदां